जब हम बहुत छोटे थे तो हमने अपनी मम्मी और अपनी दादी को रंगोली बनाते देखा

जैसे दशहरा है दीपावली है होली है और नवरात्रि है ऐसे मौकों पर मम्मी और दादी सब लोग रंगोली बनाती थी

हमको देखकर बहुत अच्छा लगता था तो हमने सोचा जब बड़े होंगे तो हम भी बनाएँगे

मम्मी और दादी से पूछा कि इसको कैसे बनाते हैं इसमें क्या क्या डालते हैं और कैसे बनकर तैयार होती है तो मम्मी ने बताया कि इसमें जो रंगोली होती है न इसको कलर से तैयार करते हैं जैसे अबीर है गुलाल है रंग है इन सब चीज़ों को मिला बालू है इन सब चीज़ों को मिलाकर रंगोली बनाते हैं और बालू भी मिलाई जाती है बालू में कलर मिलाकर फ़िर उसको रंगोली बनाते हैं जैसे दीपावली है तो उसमें लक्ष्मी और गणेश बनाए जाते हैं हाथी बनाए जाते लक्ष्मी माता का वाहन है और कमल का फूल बनाते हैं और उसमें चूहा भी बनाते हैं लड्डू भी बनाते हैं और फूल भी बनाते हैं अच्छे अच्छे फ़िर बढ़िया रंगोली सजाई जाती है उसको दीपक से सजाते हैं

रंगोली में जैसे कि बहुत अच्छे से कलर करके जब तैयार करो तो बहुत अच्छा लगता है फ़िर जब हम बड़े हुए तो हमने भी बनाना शुरू किया तो उसमें हमने फूल बनाए पत्तियाँ बनाई और मछली भी बनाई और उसमें चिड़ियों की भी फ़ोटो बनाई जोकि देखने में अच्छी लगे तो जब हम बनाते थे एक बार हमने बनाया और बनाते बनाते उसमें

अच्छी गणपति की मूर्ति तैयार हो गई तो सब लोगों ने देखा बहुत अच्छे से बनी थी तो बहुत अच्छी लगी देखकर औ उसमें कलर भी बहुत अच्छे अच्छे भरे थे इसलिए वह देखने में बहुत सुन्दर लगी तो हमने सोचा कि हमने तो पहली बार बनाई और इतनी अच्छी बन गई हमको नहीं पता कैसे इतनी अच्छी बनी सबने देखा बहुत तारीफ़ की और उसमें बहुत अच्छा अच्छा कलर भरे गए थे इसलिए वह अच्छे से तैयार हो गई

कोई काम पड़ता जैसे होली है दीपावली है दशहरा है नवरात्रि है तो हमने अपने माता जी के पास बाहर मन्दिर पर और घर में भगवान के पास हर जगह हमने बनाना शुरू किया फ़िर जैसे कोई शादी है ब्याह है तब रंगोली सजाई जाती है वह भी देखने में बहुत अच्छी लगती है रंगोली तो वैसे भी

बढ़िया होती है इसलिए रंगोली बनाना चाहिए अच्छी भी होती है और बहुत बढ़िया होती है उसको सब बनाते हैं इसलिए जब हमने बनाया तो हमने देखा कि अच्छी बन गई कहीं भी कहीं भी बहुत बढ़िया रंगोली तैयार हो गई